हमें बचपन से ही स्कूल में सितारों और ब्रह्मांड के बारे में सिखाया जाता है कि ब्रह्मांड में क्या क्या है और वहाँ पर कितने सितारे हैं और कैसे कैसे दिखते हैं यह सब हमें बचपन से ही स्कूलों में पढ़ाया जाता है सितारे हम अपने पृथ्वी से देखते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखते हैं और अभी अभी तो हमने अपने ग्रह को चाँद पर उतारा है जो कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही सुंदर तरीके से सब कुछ हुआ यह हमारे भारत देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम हमें इस बात पर बहुत ही गर्व है कि हमने अभी चाँद पर अपने ग्रह को उतारा है और यह सब इतनी आसानी से हुआ है तो हमें अपने सितारों और ब्रह्मांड के बारे में जानकारी काफ़ी बढ़ती है इन सब चीज़ों से और हम अपने बच्चों को भी इन चीज़ों का ज्ञान देते हैं और बच्चे तो बहुत ही मजे़ ले करके यह सब चीज़ पढ़ते हैं भूगोल में इन सब चीज़ों को पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है